रादाबखौ रेदिय'आव खोनासंनो मोनोब्ला बेयो जोंनि थाखाय साबसिन जायो नाथाय आथिखाल जुगाव जोङो रेदिय'खौ लोगोआव लाफाबाय थानानै रेदिय' रादाबखौ खोनासंनाया जोंनि थाखाय एसे साननो गोनां मोनसे हाबाफारि जादों रेदिय'खौ जेब्ला जोङो लोगोआव लाफानानै जोंनि रेदिय'आव फैनाय माखासे चेनेल बिजों बे बिजोंफोरखौ जोङो जेब्ला सायख' सायख' रेदिय'नि रादाबखौ खोनासङो अब्ला जोङो थारैनो मोनसे थार रादाब जों खोनासंनो मोनो मानोना बे थार रादाबखौ जों रेदिय'आवसो मोननो हायो थार रादाबखौ जों रेदिय'आव खोनासंनो मोनोब्ला थार रादाबनि संदाननो हायो थारैनो रेदिय'आव रादाब खोनासंनो जों साबसिन मोनो हामसिन मोनो नाथाय आं गिबियावनो एसे बुंखाबाय जे रेदिय'खौ जोङो रेदिय'नि रादाबखौ खोनासंनो जों हामसिन मोनोब्लाबो आथिखालाव मोनसे जेंना बे जेंना ओंखारदों जों रेदिय'खौ नांगौ समाव लोगोआव जों लाफाबाय थानाया जोंनि थाखाय मोनसे जेंना फारसेथिं रेदिय'आव फैनाय रेदिय'नि समबादि होनाय रादाबखौ खोनासंनो थाखाय रेदिय'खौ जों न'आव गालांनानै बे समखौ जों होसोनानैबो जोङो होसोख' हानाय नङा मानोना जानो हागौ बै समाव जोङो गोबां खामानिजों मुखुब जानो हागौ मुखुब थानांनो हागौ दा बाथ्राया जादों बेसो रेदिय'खौ जोङो रेदिय'नि रादाबखौ जों खोनासंनो हामसिन मोनो अब्लाबो नैथियाव बेनो जाहैगोन खोनासंनो मोजां मोनोब्लाबो रेदिय'खौ जोङो लोगोआव लाफानो हायिनि थाखाय गुबुन आइजेंनि राहा जों लानो गोनां जागोन जेराव मबाइल रादाब आथिखालाव बे मबाइल रादाबाव माखासे चेनेलफोर दङ बे चेनेलफोरनि रादाबा बबेबा चेनेला जोंनि सोरखारनि नाथाय बांसिनानो सोरखारि नङि गावारि चेनेल माब्लाबा जों बेखौ आनदाज खालामदों बेखौ जों नुबोदों गावारि चेनेलफोरजों फोसावजानाय माखासे रादाबफ्रा बिगोमानि गावारि बिगोमानि थिननायबादि खामानि मावनो गोनां जायो आथिखाल मुगायाव जेब्लाबो सैथो बाथ्राखौ खोनासंनो मोनोब्ला हादोरनि नाग'रिग सिटिजेनफोरनि सुबुंफोरनि मोजां जागोन बबेखानि जोङो माब्लाबा माब्लाबा गावारि चेनेलफोरजों फोसावजानाय माखासे रादाबफोरखौ खोनासङोब्ला नुयो मोनसे चेनेलजों मोनसे चेनेलनि रादाबा बा बे रादाबनि जाथाया गोरोबलायनायखौ जों नुनो मोना जों साननो हायो बेनिखायनो माखासे गावारि चेनेलजों फोसावजानाय थामहिनबा मबाइलनि रादाब बे रादाबफ्राव जोङो एसे जेंना जोंनो नुजाथियो जाय जेंनाया जोंनि हादोरनि थाखाय जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गिथावना रादाब लाबोनो हायो रेदिय'खौ आथिखालाव जों जिथुखे गोबां बिबांनि जों बाहायला बाहायलाखौ जों बुंनो हायो जाहोना बेनो जानो हागौ जों रेदिय'खौ गथिखे जोङो जोंनि सिफियाव जोंजों लोगोसे लाफाबाय थानो हाया मानोना बेयो जोंनि थाखाय बेयो लाबथिंजानो आथिखालाव आइजें जानानै थायाखै

बे रेदिय'आव जोङो सोरखारि भाबै जोंनि जे फोसावनाय रादाब बेफोरो थारैनो मोनसे गोग्गो सैथो रादाब जायो बेखौ जोङो मोनदांबोबाय थादों नोंगौ जोङो रेदिय' रादाबखौ खोनासंनो जों मोजां मोनोमोन मोजां मोनोब्लाबो जेब्ला जों न'आव थागोन न'आव थानाय समावल' जोङो रेदिय' रादाबखौ जोङो खोनासंनो हायो जेरै बेवहायनो जोंहा गुबैयै जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोंनि जे गुवाहाटि दुरदर्शन गुवाहाटि रेदिय' सेन्टारनिफ्राय फोसावनाय रादाब जोङो खोनासंनो मोनाखिसै मोनला क'क्राजार रेदिय' सेन्टारनिफ्राय माखासे चेनेलनि बेनि जि जानथाइ ओनसोल हालामखौ साग्लोबनो हानाय बिनि जि गोहो बे मोनदाङैआव जोंनि खना खनला थानाय बर'फ्रा जोंनि बर' चेनेल क'क्राझार रेदिय' सेन्टारनिफ्राय फोसावनाय माखासे रादाबफोरखौबो जों खोनांसंनो मोनो दा बेखिनियानो